औ बे सालबारि ना सालबारियाव जेनेबा मा मा बाजार दङ एह मा बारायाव जायो बेयाव हाथाया मा हाथाया मा बारायाव जायो होनदों हाथाया मा बारायाव जायो मंगलबाराव ए लंपेन्ट गस्ला मोनजोबो दा ए सेन्देल फैथाबो मोनजोबो ओमफ्राय गोबां मानसि जाथारो

माब्लाबा थांनानै नायगोन आं नोंसोर लागोनि बाजारखौ ए ए होनबाथ' मोजाङानो

सौखा बिदैबो फानो सौखा बिदैबो फानो बेमारफोर

आच्चा दे ओमफ्राय मन्दिर दङ दा खाथियाव

ए मा फुजा बेलाय ए लोखि फुजा दं ओमफ्राय ओरैहाय बाजारफ्रा लेथ्रिनफोर दं ना गैया ए दंजोबो

माब्लाबा थांनानै नायगोन आं दे दे जोब्बाय दे औ दे